क'क्राझार थाउनाबो सोलाय जोबबाय गोदोनि दिनाव लेथ्रा फेथ्रासिनमोन दा साबसिन जाबाय साबसिननिफ्राय साबसिन जासिनबाय गोदोफोर बिल्दिं फ्रानो खममोन दा बिल्दिं गिदिर गिदिर लुजोबबाय बिदिनो फ्लाय अभार दालां बानायबाय फिल्ड फ्राबो मोजां जाजोब्बाय स्टेसन गारि स्टेसन फ्राबो मोजां जाजोब्बाय बाजारफ्राबो मोजां जाजोब्बाय गारि मटरफ्राबो गोदो खमथारमोन दा थांलाय फैलाय गाखोनो थांलाय फैलाय खालामनो मोजांथार जाबाय दा जायगाफ्रा क'क्राझारा आङो गोदोनिफ्राय साबसिन मोनबाय क'क्राझारखौ गोदो जाब जुबसोमोन थाउन बायदिखौनो नुवामोन क'क्राझारखौ दा साबसिन नुबाय मोजांसिन जासिनबाय दा